हाँ रुना देवी बाजै छियै हम जे छै से कनिटा जनगणनाके करैके लिए अयलहुँ हँ अहाँके घर पर अहाँ घरमे अपन कय आदमी छियै आ अहाँके पति की सभ करै छथि से सभके बारेमे जानकारी लैके छै तऽ कहियौ तऽ अहाँके नाम की भेल अपन अहाँके रुना देवी भय गेल अहाँके पतिके नाम की भेल पतिके नाम कथी हँसियौ नहि बाजियौ ने पतिके नाम की भेल अच्छा पतिके नाम अहाँ नहि जनै छियै तऽ बच्चेसँ पूछियौ ने की कहतै सन्तोष हाँ तऽ सन्तोष छै तऽ मानिके चलु अच्छा अहाँके कयटा बच्चा छै अच्छा तीनटा बच्चा सभ छै की सभ छै लड़का लड़की अच्छा दुटा लड़का छै आ दुटा लड़की छै तऽ एकर की सभ नाम छियै अच्छा गोलु नाम छियै आ ई जे गोलु जे दुनू कोन क्लासमे पढ़ै छै ई सभ पढ़ाई करै छै ने अठमामे आ दसमामे आ लड़की की करै छै ओहो नवमामे पढ़ै छै आ लड़कीके नाम की भेलै नीतू भेलै तऽ आर जे छै से अहाँके पति की करै छै बच्चा सभ तऽ पढ़ै छै पति की करै छै कोन काज करैया कमबैतऽ हेबे ने करतै अच्छा ईटा मसालाके काम करै लए जाइ छै मसाला बनबै छै दै छै तऽ घर बनै छै लेबरके काज तऽ ओकर कते राजमिस्त्रीके काज करै छै तऽ ओकर कते दैत होयत रोज तऽ चारि सए टका रोज दै छै ओकरा तऽ फेर चारि सए टका रोज जे छै रोज कमा कऽ आबैया तऽ चारि तिया बारह बारह हजार टका भय गेल अहाँके महिनामे तऽ घर सभ कथीके छी अहाँके फुसके घर तऽ कनि घरो तऽ देखा देबै हमरा इएह वाला घर छियै फुसके ई अहाँके अपन छी अच्छा अच्छा ई वाला आगाँमे जे घर छी अहींँके छी तऽ घरो तऽ अहाँके टुटले यऽ अच्छा कहलहुँ कि फोन फोन तऽ युज करै छी अहाँ ई वाला गाड़ी घोड़ा सेहो सभ लेने छियै गाड़ी सभ नहि यऽ लाइन लागल यऽ घरमे हँ लाइन बिजली पॅंखा से सभ चलबै छियै ने आर जे छै से तबच्चा भये गेल अहाँके घर दुआरि भये गेलै ई राशन सभ भेटै छै चाउर गहूॅंम भेटैया सरकारके तरफसे की मदद करु इन्द्रा आवास सभ लेलियै चाउर गहूॅंम मिलैया इन्द्रा आवास इन्द्रा आवास नहि भेटल घर नहि बनल ताहि दुआरे फर्क यऽ हॅं आगाँ इन्द्रा आवास देत